हमको फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है फोटो खींचने में अच्छा लगता है हम कहीं घूमने जाते हैं खूब फोटो लेते हैं अच्छा लगता है शादी से शादी में जाएँ फिर भी तो अच्छा लगता है फोटो खींचने में अपना भी हम कपड़ा चेंज कर करके लेते हैं फोटो हमको अच्छा लगता है फोटो खींचने में हमको बहुत अच्छा लगता है हम कहीं दर्शन करने गए तो वहां के भी मंदिर का भी देवी देवताओं को दर्शन करते समय फोटो ले लेते हैं जरूर ले लेते हैं फोटो हमको अच्छा लगता है फोटो खींचना खिंच सहेलियों का फोटो भी खींचना हमको बहुत अच्छा लगता है फोटो बहुत खींचते हैं जा जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिये अगल बगल पेड़ पल्लो रहते हैं तो बहुत अच्छा हमको फोटो लगता है खींचने में तस्वीरें खींच खींच कर रखते कि यादगार रहेगा फोटो खींचना हमको बहुत अच्छा लगता है इसीलिए हम फोटो लेते हैं घर में अपने मम्मी पापा सब का हम फोटो ले के रखे हैं हमारी जितनी परिवार है सबका हम फोटो खींचते हैं याद करने के लिये कि ये इतना दिन का तीज त्योहार पड़ता है तो हम फिर हम फोटो लेते हैं खींच लेते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है फोटो खींचना अच्छा लगता है हम घूमने जाते हैं तो फोटो लेते हैं गाड़ी में बैठे रहे फिर भी हम फोटो लेंगे रोड रोड तक का फोटो लेते हैं हमको अच्छा लगता है चलती गाड़ी में फोटो लेते हैं अच्छा लगता है हमको फोटो खींचने में अच्छा लगता है चलती गाड़ी में फोटो लेते हैं पेड़ पल्लो का भी फोटो लेते हैं पहाड़ी इलाका पड़ जाये तो फिर भी लेते हैं फोटो हमको अच्छा लगता है फोटो खींचना हमको अच्छा लगता है चले गये कहीं देवी देवता के पास तो वहां पर भी तस्वीर हम जरूर लेते हैं अच्छा लगता है फोटो खींचना हमको अच्छा लगता है